अपना स्वास्थ्य को इसीलिए साथ ही रखना चाहिए उठकर आदमी अपने साफ सफाई जो होता है ऐसे करते हैं और खाना पीना समय से खाते हैं इसीलिए शरीर स्वस्थ रहना चाहिए चाहे अथी अपना शरीर को साफ सफाई कपड़ा जो होता है सो पहनना चाहिए जो अपना अथी होता है जो दे अथी ऊ कपड़ा लत्ता साफ सफाई करके जो अथी होता है जैसे मतलब तबियत खराब हो गया तो दवा बिरो होता है जैसे नल साफ सफाई रखना है तो तब देह को अपना साफ करते हैं नहाते हैं सुनाते हैं करते हैं इसीलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और साफ सफाई देखना है अगर नहीं रहेंगे तो देह भी खराब हो सकता है जैसे मासिक महीना होते हैं तो उसमें भी आपको साफ सफाई रहना है कपड़ा लत्ता ये सब पहनना है इसीलिए देह स्वस्थ अच्छा रहता है साफ सफाई से दुख कलेश नहीं आता है साफ सफाई जितना रहते हैं लोग उतना ही ठीक रहता है अपना शरीर के लिए गंदगी फैलने से इसीलिए आदमी बीमार होता है सर्दी जुखाम बहुत तरह तरह को बीमारी फैलता है इसीलिए आदमी बीमार होता है नहीं साफ सफाई रहेगा आदमी इसीलिए स्वस्थ रहेगा शरीर